पंदरां तरीक उन्नी सौ बानुऐ सोलां तरीक दो ज्हार पंज त्रै तरीक दो ज्हार चार दिसंबर दा म्हीना ते अट्ठ तरीक जून म्हीना दो ज्हार सत्त्त पंदरां तरीक दो ज्हार पंदरां ते दिसंबर दा म्हीना